आं फुटबल गेलेना मोजां मोनो आं उन्दैनिफोरायनो बहुत फुटबल गेलेयोमोन बिदिनो आं जिथिया ख्लास फर फाइभ मोनबानो आं गामियाव लोगोफोरजों बिदिनो फुटबल गेलेबायोमोन गोदोर गोदोरफोरजोंबो मालाबा गेलेफायोमोन आरो आं बिदिनो स्कुलफोरनि स्पर्टफोरावबो बुहुत बा बाहागो लायोमोन फुटबल गे लेना फुटबल गेलेनायाव आरो आं जिथिया बैसो बैसोआबो सोलायबाय बिनि उनाव आं खसिंबो खसिंबो लानायमोन आं फर फाइभ इयार्स खसिंबो लादोंमोन बिनि उनाव आङो बेलेग बेलेग जायगायाव खेलाबो गेलेदों आरो लोगोसे स्कुलनि स्पर्टसफोरखौ स्कुलस स्कुलसनि फुटबल बादाय बादायलायनायफोरावबो आङो बाहागो लादोंमोन बिदिनो दिसथ्रिक दिसथ्रिक अवाइस जि खेला जायो बिफोरावबो आं बाहागो लादोंमोन आरो जोंनि एबसुनि स्पर्टसफोरावबो बिदिनो फुटबल बादायलाय जायोमोन बेफोरावबो आं बाहागो लादोंमोन आरो बिदिनो बेलेग बेलेग बेलेग जायगायाव ओरैनो मेटसबो गेलेयोमोन जों आरो दाबो गेलेयो रिनथार भिलेस गेलेयो लिगबो गेलेयोमोन जोङो आङो आरो दाबो गेलेबाय थायो आरो जों दाबो इन्टार भिलेस गेम गेलेयो जों